नमस्ते हाँ हाँ मैं ब्यूटी पार्लर वाली ही बोल रही हूँ ठीक है तो किस गाँव में मतलब आना है ठीक है तो मेरा फ़ोमेंट मतलब आठ हज़ार है मतलब अब मैं लूँगी मतलब सजाने में मतलब कोई दिक़्क़त कोई परेशानी नहीं होगी मैं आपकी बहन की शादी है

ठीक है मैं लहँगा भी लाऊँगी हार भी लाऊँगी जो भी मतलब लाना है मेरे पास सब कुछ है मैं लाऊँगी और मेरा मतलब पेमेंट मतलब आठ हज़ार है तो कोई दिक़्क़त नहीं ना है कितने तारीख़ को आना है ठीक है मैं आ जाऊँगी और मतलब गाँव का नाम बता दीजिए ठीक है बस दुल्हन को भी सजाना है कि मतलब और सब जो मतलब लेडीसेँ रहेंगी उनको भी सजाना है कि बस सिर्फ दुल्हने को सजाना है

हाँ तौ उन लोगों का पैसा मतलब अलग से लूँगी और उनका मतलब दुल्हन का अलग है उन लोगों का मतलब अलग से लूँगी पैसा सजाने के बाद मतलब फिन पैसे देने में मतलब कोई दिक़्क़त नहीं ना होगी कोई झंझट नहीं ना होगा हाँ तो हम ठीक हम आएँगे मतलब आपके रिक्स पर आएँगे आपको मतलब सब देना लेना पड़ेगा अगर कोई नहीं देगा तो मतलब आप आपको देना पड़ेगा ठीक है हम तब पच्चीस तारीख़ के मतलब आ जाएँगे समय बता देना अपना ठीक है नमस्ते ठीक है हम आ जाएँगे